हाँ ऐसे भी दिन होते हैं जब चित्र बनाना नहीं चाहती हूँ मैं क्योंकि कभी कभार मे अपने कार्य में इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि मुझे मन ही नहीं करा चित्र बनाने का तो जैसे मे कभी आफ़िस वर्क में बिज़ी रहती हूँ तो मैं चित्र नहीं बना पाती हूँ क्योंकि वहाँ समय इरिटेट हो जाती हूँ तो मेरा चित्र बनाने में मन नहीं लगता इस कारण मैं चित्र नहीं बना पाती हूँ चित्र बनाने की प्रेरणा मुझे मेरे शिक्षक द्वारा प्राप्त हुई जब हुई थी जैसे मैं इस्कूल में ड्रॉइंग बनाया करती थी तो मुझे तभी से अच्छा लगता था चित्र बनाना मैं अभी भी जब फ़्री टाइम में रहती हूँ चित्र बनाया करती हूँ मैं दैनिक दिनचर्या में जैसे कामों और ड्रॉइंग को इस तरीके से संभालती हूँ मेरा ऑफ़िस वर्क होने के बाद मैं फ़्री टाइम से आधा घंटा चित्र के लिए कहीं से भी निकाल लेती हूँ मे थोड़ा टाइम निकालती हूँ चित्र बनाने के लिए